پرانی دلّی میں منائے جانے والے تیوہار جیسے پندرہ اگست چھبیس جنوری عید بقرعید ہولی دیوالی دشہرہ یہ سارے تیوہار بڑے دھوم دھام اور اتساہ کے ساتھ منائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے تیوہار لوگ خوب جم کے حصہ لیتے ہیں جیسے پندرہ اگست کے دن لوگ صبح صبح لال قلعے پہ جاتے ہیں اور جھنڈا پھہرایا جاتا ہے اس کے بعد لوگ اپنی چھتوں سے پتنگ بازی کرتے ہیں سارا دن پتنگ اڑاتے ہیں اس کے بعد ریبپلک ڈے منایا جاتا ہے ریپبلک ڈے بھی بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے لوگ انڈیا گیٹ سے لے کے لال قلعے تک پریڈ نکلتی ہے اور لوگ اس پریڈ میں شرکت کرتے ہیں اور پریڈ میں جاتے ہیں ایسے دیوالی کا تیوہار بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے کہ لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں گھروں کو سجاتے ہیں دیے موم بتیاں سب جلاتے ہیں ایسے ہی عید کا تیوہار بھی بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے عید کی نماز پڑھتے ہیں اور لوگ گھروں پہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو عیدی دی جاتی ہے سارے تیوہار بڑی دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں